औ सार काजिरङायाव बेरायहैनो माबानाया मा मा नांगोनथाय काजिरङायाव बेरायनो सान्दोंमोन औ औ

जागोन जोगान ओमफ्राय जेखुनु जाया सानसेआव बिसिबां लागोनथाइ बेरायनाय माबायावहाय गारि माबाफ्रा भाराफ्रा

जेखुनु जाया दसजन जागोन सासेआव सारि हाजार थाङोला होनला जेखुन जाया सानब्रै थाहैगोन आरो जों बेरायगोन औ जागोन जागोन होमलालाय थांनाय जागोन सार बेयावनो होमब्ला हजों थाहैनाय दिनआ दा जेखुनु जाया सानब्रै सानबाखौनोथ' औ औ सानबायानो जागोन सिनायनाय दङ दंनायालाय बेयावनो थाहैगोन औ ओमफ्राय गाथोनखौबो माबाफोरखौ नुजोबखागोन दा मोजां दा जायगाफ्रा फार्स्त टाइम नालाय आखायनो गासैखौबो नुगोन ना नुवा मिथिया सोदों आरो दे होनब्ला सार